हेलौ आदै औ मानोबा औ

जेबो नङा दे

ओरैनो नोङोथ' माबाजोंसो ट्रैनजोंसो फैगोन ओ नों औ स्टेसनाव फैदो ओमफ्राय औ क'क्राझार स्टेसनाव

है ओरैनो मिनि बास माबा सिति बास दं माबा दं मेला गारि दङ दा गारिनि अभाब गैया नों क'क्राझाराव ओंखारफैबानो बै माबायाव फैबानो मेला गारि

जेबो नङा ओ ओरैनोथ' जोंनिथिं फैनायथिं ओरैनो औ ओरैनो जोंनिथिं फैनायथिं दा जेबो नङा मोजांजोब जेबो गारि अभाब गैया दे

खारो थथ' खारो मा बिदिनो माबा खारो बेटारि गारि खारो माबा खारो है टाइमनि माबा गैया बि नों फैल' होमबानो मोनो फैनानै लामायालाय बेयो लामायालाय नों नों बहा फैनो बेखौ सिम्बोरगाव थांग्रोनो ना

ओं नोंहासो खुरमाफ्रा बहा बहा थांग्रोयो सिमबोरगावसिम थांग्रोयो ना बबेसिम थांग्रोयो दायरेक्त तिनआलि गाखोदो ओमफ्राय दा ओरैहाय ओ जोंनिथिं फैयो ना सिमबोरगावसिम थांग्रोयो बे माने जेबो सिन्था गैया क'क्राझार माबा गाखोदो बिदिनो गसाइगाव सेरफांगुरिबो दङ गसाइगाव सेरफांगुरि बङाइगाव बेफोरखौ गाखोबानो जाबाय औ तिनआलियाव ओंखारबाबो थिनआलियाव ओरैनो ओंखारबाबो माबा दंखायो थथ'फोर खारखायो मेल्ला थथ' खारो माबा खारो मेला गारि दं है टाइमनि माबा गैला दाना गारि मेल्ला जानायखाय बेबादि जाजोब्बाय ओं दा ओरैनो माब्ला फैगोन गोबाव ओ मालाबा थाब फैनो नागिरदों औ नोंबो औ गोबाव गोबाव जाबाय मोनदां नोंबो फैयैया गोबावानो जाबाय बादि मोनदों आं दे जेबो नङा दाथ' ओरैनो माबाफ्राल' माबा जायो आरो बेफोर जेबो नङा बे सानदुं अखाफ्राथ' बिदिनोखासै बिदिनो ओं जासै मालाबा फैबानो जाबाय

हो ए माने गाज्रि मोननो सोंहराबालाय सोंहरलायाबा मोन्थिलाया आरो मा मा रखम

औ मा रोखोम दं मा रोखोम गैया बेखौबो ओं सोंहरलायनांगौ दे ओं औ दे मालाबा फैबानो जाबाय होम्बालाय ओरैनो औ ए दा ओरैनो माबा दङ मोजां मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो होनदो बिदिनो दङ बर्तमान सोलिनानै ए नोसिनिथिंलाय माबादि गरमफ्रालाय ओरैनो दे दे होमबालाय ओरैनो दे मालाबा फै ओरैनो बे माबाफोर फुजाफोर खाथिफ्राव फैबाबो जाया होम्बा फुजा नायथावथाव औ दे नों माबा फुजा खाथिफ्राव फैदो बेयावनो फुजा गिदिर होथारो नों ओरैनो न'फ्रावलाय जेबो जायाखै लोमजाबायाखै उन्दैफोर एफा बेफोरलाय बिदिनोसै एफा एनैयालाय ओं बिदिनो देनां मालाबा दावराव दावसिया दा गैथ'ला जेबो गैया सिरिथार जेबो गैया

दे होमबालाय हा औ दे होमबालाय दोनदो दे औ दे